इत्थै लोक जेह्के आनलाइन शापिंग करदे ते ओह्दे कन्नै उ'ने बड़ा फायदा थ्होंदा आनलाइन शापिंग करने कन्नै बी मतलब लोकें दा घर जेह्का समान ऐ ओह् घर आई जंदा ओह्दे कन्नै लोक बड़ा फायदा लैंदे ना कुतै बाह्र जाना पौंदा ते ना किश अंदर गै शापिंग होई जंदी घर सारा समान पेदा घर आई जंदा ओह्दी बजह कन्नै लोक जेह्ड़े ऐ बड़े प्रसन्न न इस कम्मै गित्तै फूड जां वैजीटेबल जां सब्जियां जां फ्रूट आह्नने होन ते ओह्बी आनलाइन अस मंगाई सकने आं ते ओह्दे कन्नै आनलाइन जेह्की मार्किट शापिंग करने अस उदे बिच बी लोकें बड़ा बैनिफिट होआ दा ऐ टाइम बचा दा ऐ उंदे का टाइम निं होंदा ऐ कि अस कुतै ब्याह् जाह्चै जां किश खरीदचै अपने गित्तै ओह् घर बैठे गै फोन छड़ा आन करदे ते उदे चा आर्डर गै करूड़दे मांगउड़दे चीजां इंदे बिच बी उ'नें ई बड़ा फायदा बड़ा फायदा ते ओह्दी बजह कन्नै इनें इन्ना फायदा इन्ना फायदा अपने घट्ट कीमती जेह्का टाइम ऐ ओह् बचदा ते बाह्र निं निकलना पौंदा उ'नें घर बैठे दे सारे कम्म होआ दे न ते भाएं तुस जे किश मर्जी नुआओ तुस फ्रूट नुआओ जां सेव केल्ले नुआओ जां जे किश बी करो केईं बारि इयां होई सकदा कि कोई कोई समान उदे गलत बी आई सकदा ओह्दी बजह कन्नै अस उसी वापस कराइयै दूआ लेई सकने आं उसी आखदे रिटर्न करी सकने आं अस उ'नें इ'यां बी होंदा ऐ ते केईं बारी अस इ'यां मतलब हर बेल्लै अस इक्कै चीजें कन्नै गुजरा नेईं करी सकदे हुन असें जे जे समान लैने जाना पौंदा बजार बजूर निं होऐ ते फ्ही मुश्कल बनदा घर सौ चीजां चाहिदियां होंदियां ते ते जेह्का आनलाइन जेह्ड़ी शापिंग ऐ ते उ'दा बड़ा फायदा ऐ बड़े खुश लोक न कस्टमर बड़े खुश न इस चीजै ई ताकि आनलाइन जेह्ड़ा समान ऐ ओह् असें थ्होआ दा घर बैठे थ्होआ दा निं कुतै बाह्र जाना ते नेईं किश ते एह्दी बजह कन्नै लोक इन्ना फायदा लैंदे इन्ना फायदा लैंदे कि के आक्खां तुसें ते एह्दी बजह कन्नै असें इन्ना बैनिफिट होआ दा कि लोक बड़े खुश न इन्ने खुश न ते के आखदे उसी के आक्खां अऊं में तुसें सनाई निं सकदी केईं बारी इयां होंदा कि कुसै ई चीज पसंद नेईं होऐ ते ओह् बापस जेह्ड़ा ऐ कराउड़ दा ऐ ते एह्दे कन्नै ते ओह्दी बजह कन्नै उ'नें बड़ा फायदा थ्होंदा ताकि अस जेह्के शापिंग जेह्ड़ी ऐ ओह् करने होन्ने आं ते कन्नै सेव केले नुआन्ने होन्ने आं और एह्दे बिच केह् होंदा कि थोह्ड़े टैम बाद असें बड़ी चेंजिंग जेह्कियां ओह् थ्होंदियां न चेंजिंग मतलब जि'यां अस दिखनेआं कि आनलाइन लोक पैह्ले लोक आपें दिंदे हे सारा समान आह्नदे हे टैम कड्ढी कड्ढी जंदे हे हुन लोक बिजी होई दे कुतै दफ्तर जां दा कोई स्कूल जा दा कोई आफिस जा दा कोई कुतै जा दा कोई नौकरी जा दा कोई कुतै जा दा अजकल जेह्का लोकें कच्छ टाइम नि ऐ कि अस आप्पे जाइयै सारा किश लैचै जां शापिंग करचै हां ते उस गल्ला अस आनलाइन जेह्ड़ी शापिंग करने होन्ने आं ते ओह्दे कन्नै असें केह् होंदा के घर बैठे दे सारा समान आई जंदा हुन तुस किश बी नुआओ सूट नुआओ जां निक्की निक्की चीजां अजकल आनलाइन थ्होई जन्दियां न ते असें घर बैठे दे जेह्की ऐ थ्होआ दा बैनिफिट थ्होआ दा असें बाह्र जाने दी जरूरत गै निं ऐ अंदर गै सारा किश ऐ ते अस बड़ा किश करी सकने आं फायदा फायदा असें ते एह् सारें जनें जेह्का ए ट्राई करना चाहिदा ते कन्नै इदा जेह्का फायदा ओह् लैना चाहिदा असें फायदा लैगे अपने गित्तै खरा लोकें गित्तै थोह्ड़ी खरा हुन आनलाइन तुस शापिंग करगे कदी सूट नुआओ चापलियां नुआओ जुत्ते नुआओ जे किश जेह्ड़ा मर्जी नुआओ ओह्दे कन्नै असें इन्ना फायदा असें इन्ना फायदा कि सनाई बी निं सकनी आं ते बड़ा फायदा असें आनलाइन जेह्की शापिंग ऐ ते ओह् बड़ी गै शैल ऐ सारें जनें करनी चाहिदी ते लोकें सनाने चाहिदा कि साढ़ा जेह्का टाइम बचा असें उ'ऐ कम्म करना जेह्का चाहिदा पर एह् नि ऐ के अस हुन पूरे डिपेंड होई जाह्चै हुन असें आनलाइन गै शापिंग करनी इ'यां अस बचदे नि एह् बी कम्म नेईं करना आपे बी केईं बार हत्थ पैर जेह्के ल्हाने पौंदे न ते साढ़ा कम्म होऐ ते खरी गल्ल ऐ नेईं ते ओह्दे कन्नै असें बड़ा फायदा ते नुस्कान बी बड़ा होंदा केईं बारी गलत चीज आई जंदी वा अस बापस कराई सकने उसी दुई लेई सकने आं अगर तुसें नेईं गै पसंद होऐ तुस बजारा जाइयै आपे खरीदी लैओ पर अमर्जेंसी जेह्ड़ा ऐ ते ओह् असें बड़ा फायदा इदा ते सारें जनै लैना चाहिदा फायदा फायदा फायदा होंदा हुन ते इत्तै गल्ला आनलाइन जेह्ड़ी शापिंग ऐ ओह् बड़ी जरुरी ऐ ते सारे लोकें जेह्ड़ी ऐ करनी चाहिदी ताकि लोकें पता लग्गै कि आनलाइन जेह्ड़ी शापिंग ऐ किन्नी शैल ऐ साढ़े गित्तै ते लोकें गित्तै बी फायदा जेह्का आप्पे फायदा लैना ते कुसै ई बी सनाना इस गल्ल बारै